हैलो हा हा हा कहिड़ा

ड्रैगन फ्रूट मिली वेंदो हा मिली वेंदो मिली वेंदो मिली वेंदो हा उहा बि मिली वेंदी हा हा इन कीवी तव्हांखे पवंदी असी रुपए जो दॿो पंज पीस हूंदा उन में पंज पीस पंज पीस

ब्लू बैरी तव्हांखे पवंदी हिकु सौ सठि रुपए जो दॿो हो हूंदो आहे साढी छह सौ ग्राम अठ सौ चवंदा आहिनि निकिरंदो साढी छह सौ ई ग्राम आहे अंब पेटी खपेव खुलो खपेव खेलो खपेव त हिकु सौ वीह रुपया किलो ड्रैगन फ्रूट तव्हांखे पवंदो हिकु सौ चालीह रुपए तव्हांजे लाइ

हे होलसेल हे होलसेल रेट आहिनि सुपर मार्केट में तव्हांखे काथों घटि न मिलंदी होलसेल रेट आहिनि ईअं न हे ॿधी जा रेट बंदि पैकेट जा तव्हां वञी पाण खुलो तव्हां वठो मां सोचियां बंदि पैकेट विकिणंदा इन्हनि में न खपे घणो घणो तव्हांखे हलो ठीकु आहे ठीकु आहे ॾह ॾह वीह रुपया घटि ॾिजो मां हिसाबु ठाहे मोकिलियांव थो ॾह वीह रुपया घटि मोकिलिजो ऐं हिसाबु तव्हांजो थी वियो अठ सौ सठि रुपया थिया तव्हां साढी अठ सौ ॾेई छॾिजो खुलो तव्हां घणे जा ॾींदो त हिते तव्हां सब्जी बाज़ार रेड़ियूं सम्झियूं आहिनि छा तव्हां ईअं न रेड़ी न आहे न रेड़ियूं न आहिनि हे सुपर मार्केट आहे त जे तव्हां साढी अठ सौ साढ़ी अठ सौ ॾिजो छोकिरो ईंदुव साढी अठ सौ ॾेई छॾिजो न न न न न न तव्हां ईअं कयो अठ सौ रुपया ॾिजो चलो अठ सौ रुपया ॾिजोसि चलो ठीकु आहे हा न दाग़ी न मोकिलींदासि दाग़ी हुजनि त असां असांखे ग्राहक न खोहिणो असांखे ग्राहक न खोहिणो आहे असांखे ग्राहक ठाहिणो आहे अॻिते लाइ बि ग्राहक ठाहिणो आहे हा न न न तव्हांखे तव्हां छांटे करे जॾहिं ख़राबु निकिरेव त हिकु बि दाणो मूं वटि मोकिले छॾिजो वापसि डबल पैसा वठिजो हा मां छोकिरो मोकिलियांव थो हलु ठीकु आहे साढी सत सौ ॾिजो कोई ॻाल्हि न आहे ॿियो कोई आइटम कोई इन असां कैंप कैंपा बोतल कैंपा जी बोतल वोतल अटो वटो सभु हूंदो अथव ठीकु आहे पोइ कोई बि आइटम हुजेव हो खेडण जो बि अथव ॿारनि जा असां वटि ठीकु आहे